ہیلو یس ہاں ہوٹل کرشنا سے بول رہے ہیں ہوٹل کرشنا میں ہوں نہ آپ فورتھ فلور پہ ہے روم نمبر دو سو تین یہاں ہیں فورتھ فلور ٹھیک ہے دو سو تین اب کیا ہم آں ابھی لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے لنچ کے لیے مجھے معلوم کرنا تھا کہ لنچ میں کیا کیا آپ کا ہے مینو میں کیا کیا ہے ابھی

جی اچھا ہاں تو آپ جی ایک دال مکھنی اور پھر نان بٹر نان بولا نا آپ نے ہاں ایک بٹر نان اور شاہی پنیر یہ تین بک کر دیجئے اور اس کے علاوہ اپنے ایک نان یہ کہا کیا بولتے ہیں نون ویج میں بتائیں چکن کڑھائی بولا چکن کڑھائی یہ سب بک کر دیجئے اور آ کولڈ ڈرنک دے دیجئے گا اور کچھ جوس دے دیجئے گا ٹھیک ہاں پانی بھی دے دیجئے گا ضرور ہاں بوٹل دے دیجئے گا پانی اور کولڈ ڈرنکس میں بھی ہاں کولڈ ڈرنکس میں بھی آپ تھمس اپ دے دیجئے گا ایک لیٹر کا جی ٹھیک اور کوئی چیز نہیں باقی جو ضرورت پڑے گی تو میں دوبارہ کال کر لوں گا پیک کر دو بھائی

او کے او کے دو سو تین فورتھ فلور ٹھیک ہے اوکے تھینک ہے